अगर डिफरैंस दी गल्ल करचै तां बड़ा सारा डिफरैंस जि'यां लोक जेह्के इक जनेह् लोक नेईं होंदे अगर अस लाके दी गल्ल करचै तां उत्थै बी लोक जेह्के न ओह् इक जनेह् नेईं होंदे अक दूए कशा लग ते होंदे दिखने ई बी लग होंदे उंदी बोली बोलना उं'दा ओह् बी लग्ग होंदा उं'दा खान पीन जेह्का होंदा उं'दे रौह्ने बौह्ने दा उट्ठने बौह्ने दा तरीका ओह् सारा लग्ग होंदा अते अगर अस उत्तरी उत्तरली साइड़ उत्थुआं उत्थूं दे लोकें ई केह् आखदे ओह् चीजां पसंद न अते किश इत्थै तां पास्सै लोक किश सलवार सूट बी पांंदे न जा किश साड़ियां सुड़ियां होई आं जां किश नेह् कपड़े पांदे उत्थुआं दे लोक बी उं'दा अपना पहनावा इक कपड़े पांदे ओह् लग्ग लग्ग रुट्टियां खंदे इक दूए दा जेह्का इक दूए जेह्का धाम होंदियां धामां होंदियां ओह् लग्ग होंदियां कोई उं'दे होर रवाज होंदे अते होर रवाज होंदे न अपने अपने रवाज होंदे अपने अपने लाके दे रवाज होंदे दे जि'यां ब्याह् होई जा उत्थै ब्याह् बिच कुड़ियां केह् आखदे लैंह्गे लांदियां साड़ियां लांदियां जिं'दा ब्याह् होंदा अते गाने कीर्तन होदे घोड़ियां शोड़ियां होंदियां अते इस स्हाबै जेह्के लोग न ओह् अपने तां दे ओह् करदे अते तोआह्ं दे भी जेह्के उं'दे होंदे उं'दा अपना सिस्टम होंदा ओह् लग स्हाबै दे रौंह्दे अते इत्थुआं दे लोग जेह्के ओह् लग्ग स्हाबै रौंह्दे मौसम दी गल्ल् करचै अगर मौसम तोआंह् जेह्कियां बरखां होंदियां जेल्लै बर्खां होंदियां पानी चढ़ी जंदा तोआंह् जैदा पलेन लाका ऐ प्लेन लाका होने दी वजह् कन्नै नुकसान बी दिक्खना पौंदा की जेल्लै क्या बर्खा होंदियां तां लोकें ई जेह्कियां बड़ियां परेशानियां औंदियां तां थोह्ड़े बांह् शाह् होंदियां नुक्सान निं होंदा बर्खा तांह् बी होंदियां गर्मी बी क्या होंदी इत्थै इन्नी गर्मी तां नि होंदी क्योंकि इत्थै प्हाड़ी लाका ऐ एह्दे इन्ने जेह्के इस साइड जेह्की लोकें ई इन्नी गर्मी सेही नेईं होंदी लेकिन झगड़े दिक्खेओ गर्मी बी बड़ी होंदी अगर ठंडू दी गल्ल करचै तां ठंड बी बड़ी होंदी अदे इस स्हाबै जेह्की ओह् लग्ग लग्ग न अते झिगड़े लोकें जेह्के नौकरियां न ओह् बी अपने जेह्के कम्म करदे उं'दा ओह् जेह्का रुजगार ऐ और अपने अपने स्हाबै दियां न ओह् कुत्थै इंड्रसट्री बिच लगे दे होने जां कोई लेबर दा कम्म करा दा कोई धेआड़ियां ला दे कोई तांह् पास्सै लोकें ई जगह् न जमीनां न किश जैदातर लोक जेह्के न तां अते उस दा गै कम्म करदे न